हां जी सिंगिंग दी अगर अस गल्ल करचै ते में छड़े जादातर हिन्दी ते डोगरी गाने गै सुननी होनी डोगरी गाने मिगी जादा शैल लगदे न हिंदी ते डोगरी गाने गै सुननी होनी आं में ते डोगरी गाने च जेह्ड़ा ऐ में परफॉर्म बी कीते दा ऐ डिस्ट्रिक्ट लेवल दी विनर रेही चुकी दी आं में ते डिवीजनल लेवल उप्पर बी परफॉर्म कीते दा ऐ में डोगरी फोक सॉन्ग च ते मिगी डोगरी गाने काफी जादा अच्छे लगदे न सुनना

डोगरी दी लता मंगेशकर जेह्ड़ी मेरी फेवरेट सिंगर ऐ लता मंगेशकर ते होर इक जेह्ड़ी हून न सरस भारती ओह् बी काफी अच्छी गाने उ'न्दे बी में गाने सुननी होनी होर बी बड़े सारे सिंगर न जुंदे में गाने सुननी होनी आं डोगरी गाने गाना ते सुनना मीं बड़ा शैल लगदा ऐ ते जेह्ड़े हिन्दी गाने न ओह् बी मिगी अच्छे लगदे न देश भक्ति गाने भजन होइयै ओह् बी में काफी जादा सुननी होनी आ जादा कोई मेरा फेवरेट सिंगर ते ऐनी ऐ लेकिन गाने जेह्ड़े हैन में हिंदी डोगरी इ'यै जादा सुननी होनी डोगरी गाने ते मीं तां जादा शैल लगदे न ओह्दे च ना साढ़ी डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ एह्दे अच्छे गाने मतलब सुनने कन्नै बड़ा अच्छा फील होंदा ओह्दे च जेह्ड़ा ऐ डोगरी जेह्ड़ा मतलब हस्सने आह्ले बी जादे करेक्टर होंदे होर जेह्ड़े इमोशनल होंदे ओह् बी होंदे न मिक्स होंदे न ओह् कोई कोई डोगरी हस्सने आह्ले होंदे न ते उं'दे च सारा किश होंदा ऐ होर पराने पराने गाने होंदे न जेह्ड़े साढ़े डोगरी च साढ़े अस डोगरे आं साढ़ा डोगरा देश ऐ ते असें डोगरी गै जादा अच्छी लगदी ऐ मतलब डोगरी दी असें गी बढ़ावा देना ऐ ते मतलब डोगरी गी असें बढ़ावा देना ऐ अस डोगरें आं असें ई डोगरी बोलने च कदें शरमाना निं चाहिदा डोगरी साढ़ी मातर भाशा ऐ मिगी अपनी गल्ल करां ते मीं डोगरी बोलने ते डोगरी गाने सुनना बड़ा गै शैल लगदा ऐ गाने कुदै कुदै में डोगरी गाने गानी बी होनी जि'यां अपने स्कूल होइया कोई बी जोल्लै एक्टीविटी होंदी ऐ ते में डोगरी गाने गै गानी होनी आं मिगी डोगरी गाने गै शैल लगदे न गाना सुनने ते काफी जादा में जोल्लै कोई फ्री टाइम होंदा ते में डोगरी गाने गै सुननी होनी आं जादातर में डोगरी गाने सुनने होनी आ रियाज करनी होनी आं अच्छी तरहां कन्नै सुननी होनी आ होर में ते जेल्लै बी मिगी कुदै कोई मौका थ्होंदा ऐ ते में डोगरी गाने गाना गै पसंद करनी आं